आओर जब घर चल अबै छै तऽ धियापुताके भेजै छी धियापुता रखबारी करै छै आओर नहि हय पुतला ओइमे जे लकड़ी धऽके पुतलामे बनाके धऽ दै छी खेतमे जे चुनमुनी सब कौ अथी सब चिड़ैया सब जे नोकसान नहि करै आओर कखन दे काँटा ले जा के धऽ दै छी जे साइड साइड आरे महे आदमी सब चलै छै चाहे चल जेतै गाय भैंसी ले के तऽ आरीमे काँटा धऽ दै छी लकड़ी आओर जे सब जे काँटा धऽ दै छी और जे सब जे गहुँम के खेतमे अथी पैनामे कपड़ा धऽके एगो अथी धऽके पुतली बनाके बीच मे धऽ देलीजे ओइमे जे चिड़ैया चुनमुनी नहि बैठ सकलै